हाँ हलो हाँ बताइए कौन कौन सा मछली के बारे में आपको जानना है हाँ हाँ हम लोग उत्पादन करते हैं दरभंगा जिला का मधुबनी जिला का ये सबसे फेमस मछली माना जाता है रोहू और इसका जो सबसे पहली बात तो है कि मछली आमतौर पे बहुत जो उसका जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और इसका जो साइज होता है लगभग एक मछली अगर अच्छे से तरीके से किया जाए तो लगभग एक का वजन जो है लगभग पाँच सौ ग्राम से कम का नहीं होता है ठीक है तो ये आपको आसानी से हर एक मार्केट में मिल जाएगा और ये ताजा मछली और बहुत अच्छे बहुत अच्छा मछली माना जाता है

क्या बोलिए मैनिस हाँ मैनिस सब हो गया तो ये सब भी जो है अच्छा मछली आएगा लेकिन इसका जो एक मतलब कि इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है रोहू के अपेक्षा और खाने में भी भी अच्छा लगता है लेकिन इसमें जो उसका जो काँटा होता है थोड़ा उसमें ज़्यादा होता है इसमें कि ये ज़्यादा लम्बा ज़्यादा ये नहीं होता है इसका बहुत जल्दी ये हो जाता है तलाब उलाब में और रोहू सब के अपेक्षा में थोड़ा कम माना जाता है कम उपयोग में आता है और हाँ और और ये बुआरी या ये सब जो हो गया आपको जंगली माछ चाहिए इसको हम लोग पालते नहीं है ये जो है जैसे बरसात के टाइम में कहीं से आ गया या ये कुछ भी होता है ये आपको जो है मंसाहारी में एक तरह से मांसाहारी माना जाता है तो ये मच्छी ये जो है जो है जीव जंतु जो छोटे छोटे मछली रहता है उसको ये खा जाता है तो इस वजह से इसको हम लोग पालते नहीं हैं लेकिन ये अगर आपको चाहिए तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा कुछ है मेरे पास एक तलाब में इसको अलग से हम लोग रखे हुए रहते हैं जिनमें से मान लीजिए कि जो जितने भी गरई हो गया ये सब हो गया जंगी में पाया जाता है उसको हम लोग अलग से रखते हैं अलग से मिल जाएगा ये भी आपको मिल जाएगा उपलब्ध है ये सब हम लोग अलग से जो है बरसात के टाइम में जो आता है न ये बह कर कैसे भी दूसरा तलाब से आ गया तो इसको हम लोग अलग से इसके लिए तलाब बनाए हुए हैं इसको तलाब में जितने में जंगली माछ होते हैं सबको हम लोग अलग से रखते हैं जिस किसी को कभी चाहिए या जिससे हमको डिमांड आता है हम लोग उनको देते रहते हैं तो इसके लिए इसको कोई दिक्कत नहीं होता है जो मछली आपको चाहिए इसके आलावा भी बहुत सारा छोटा छोटा मछली आता है ये सब हो गया ये सब टाइप का मछली आपको हाँ तो इसको पालने पोसने में सबसे पहली बात तो एक बार इसको लगभग एक एक एक एक करके आसपास का आपका एरिया होना चाहिए अब जिसमें कि कम से कम आपको लगभग छः से सात फिट गढ़ा होना चाहिए फिर एक बड़ा सा एरिया में जिसमें पानी लगा हुआ होना चाहिए थोड़ा बहुत जंगल भी होना चाहिए जैसे कि उसमें ऐसा नहीं कि कोई दवा साफ सुथरा पानी होना चाहिए और उसमें उसको दवा डाला जाता है उसके लिए चारा डाला जाता है जिससे कि मछली जो है आसानी से उसमें तैर सके जब वो क्या है कि मछली जितना दौड़ेगी जितना तैरता है वो उतना बड़ा होता है अब उसको बड़े होने के उसमें ये चारा वारा डाला जाता है जिससे कि वो असानी से वो पल सके इसके लिए आपको जो है मिलना पड़ेगा उसके लिए आपको उसको जानना पड़ेगा ये सब चीज होता है और कोई जानकारी ठीक है ठीक है सर ठीक है